भारतमे बहुत तरहसे अछि पाबनि सभ पर्व सभ त्यौहार सभ छुट्टी रहै छै ओहिमे महत्वपुर्ण रहै छै अहाँके देखियौ मैथिलमे मैथिलीमे सभसँ नीक तऽ हमरा सभसँ बेसी छुट्टी लै छै दशहरामे लोक दस दिनके छुट्टी मिलै छै सरकारियो छुट्टी दसे दिनका भेटै छै आओर प्राइवेट छुट्टी दै छै पाँच दिन छओ दिनके लिए लोक आबै छै दस दिनके लिए आबै छै फर्स्ट पुजा लोक स्टॉर्टे करै छै जयन्ती गारै छै

छठिमे चारि दिन के लिए अबै छै लोक फेर लोक घाट पर जाएल जाइ छी साफ करै छै बहुत कारण होइ छै लोक पाबनि जाइ छै तऽ भोर कऽ उठिकऽ पूजा पाठ करै छै महत्वपुर्ण बहुत चीज रहै छै ओतऽ हमरा मिथिलाञ्चलमे बहुत तरहके पर्व आबै छै बहुत नीक छुट्टियो लोकके रहै छै